हांजी कु'न बोल्ला दा आहो आहो कु'न दुद्धे आह्ले ठीक ऐ ठीक ऐ

जाना कुत्थै तूं अच्छा नौ देवियां जाना किन्ने बंदे ओ आओ आओ कोई नी आई जाह्गे नेईं ओह् चक्कर नी ऐ पैंती सौ रपेआ लैना में माराज पंज बंदे बी ते ऐ हो तुंदा भार बी ते ऐ तेलै दा कराया माराज तेल बी ते मैहंगा होई गेदा ना ओह्का बी ते दिक्खो तुस माराज मेरी पूरी ध्याड़ी बी ते टुट्टनी तुहें उत्थै न्हौना शैहना में केह् करगा नेई नेई नेईं माराज पैंती सौ कोला घट्ट नी होई सकदा खिच्चियै अगर तुस बारे च आखदे चले तुस दर्शन करने जा दे त्रै ज्हार मन्नी लैओ ओह्दे कोला घट्ट नी होंदा नेई नेई माराज आटो शैल चलाना हुन्ना मैं चक्कर नी ऐ कोई ठीक ऐ रौह्न देओ